जय झूलेलाल साईं मां तव्हांखे रोटी ऑडर कई हुई साईं सो मूंखे तव्हांजी सर्विस ॾाढी सुठी लॻी साईं जे तव्हां टाइम सां डिलीवरी जेकी मां तव्हांखे रोटीअ जो ऑडर कयो हुयो उन रोटी तव्हां टाइम सां मूं वटि पहुचाई जीअं की मां टे चारि डिशूं तव्हांखे चयूं हुन टाइम ते भले हिसाब सां तव्हां मूंखे डिलीवर कयूं जो त हुन लाइ तव्हांखे ख़ूब ख़ूब तव्हांजो आभार ऐं तव्हांजो ख़ूब ख़ूब धन्यवाद जीअं की मां तव्हांखे चारि डिशुनि जो ऑडर कयो हुयो भाई हिकिड़ो मंचुरियन जो ऑडर कयो ॿियों भई पालक पनीर ऐं भई बटर नान ऐं ॿियों पंहिंजो ऐं ज़ीरा राइस हीअं ऐं ॿियों दाल मखनी हुनजो ऑडर कयो हुयो तव्हांखे त टाइम टेबल सां मूं वटि मूं वटि डिलीवर कयो हुन लाइ तव्हांजो ख़ूब ख़ूब आभार तव्हांजो थैंक्यू तव्हांजी महिरबानी वॾी वॾी